हॅलो हॅलो आ हा सांगा सांगा आ सांग सांग सांग वळखलें हांव तुमकां हय वळखलें वळखलें हांव मगे सयुक्ता उलयताले म्हाका वळुखंकना तुमी हांव तेजसा मम्मा तुजो तुमचो बाबू शिकता पय स्कुलान तेज्या तेजी हांव मम्मा कळ्ळें सांग सांग हय हय बाई म्हाजे म्हण्णे तेंच आशिल्ले बाई हे कळ्ळें तुका म्हाजे कितें म्हण्णे आसलें कि विलेज सेंटर विलेजान ह्या सारक्यां गावांन एक बरें अशें सेंटर जावपाक जाय जंय आमच्या भुरग्यांक बरें बरें कोचिंग मेळटलें म्हणजे गांव आसून गांव फाटीं उरपाक जायना बरें कोचिंग णल्यार आर्ट ऍंड क्राफ्ट किंवा बाबा एक्टिंग जावं कल्चरल सिज ह्या सगळ्यां कडल्यान आमची भुरगीं मुखार मुखार वयतली अशें एक कोचिंग सेंटर जाय असल्यानी हांवें स्कुलाचे टिचरीक म्हणजे आमचे जे शारांनी स्कुलां आसा त्या शारांन हांवें म्हटलेले कि तुमी बाबा आमच्या गांवान ये ये उपक्रम लाबूंक शकता गा म्हण तेमी म्हटलेले म्हाका कि एजुकेशन मिनिस्टराक आपूण सांगता सो हो जो तुमचो प्रकल्प आसा तो खंय बेगीनूच आमकां ये येतलो म्हणजे तुमच्याक पयलें तुमकां कोणी सांगलेले बिन हांवें हे म्हटलेले म्हणोन हय हय प्लेटफोर्म मेळना

हय हय हय बाई सारकें तुमगेलें हांव तुमगेलो जो प्रकल्प आसा तो आतां फुडें व्हरता कळ्ळे हांवें एजुकेशन मिनिस्टरा कडेन पावयलां आतां हें बेगीनूत हांगा जातलो तुमी काय काळजी करनाका आमच्या आतां बेगीनातल्या बेगीन आमच्या भुरग्यांक जाय तसो ये मेळटलो बरें बरें